जी सर बोलिए जी जी मैं सुनील प्रजापती बोल रहा हूँ टूर एंड ट्रेवल से सिमरन टूर एंड ट्रेवल

हाँ हाँ सर

ठीक जी जी आपको कहाँ जाना था और कित जी सर कहाँ जाना था और कितने लोगों का जी जी जी जी मेरे यहाँ मेरे यहाँ डेली का प्लान है जो कि आठ हज़ार का तीन लोगों का है जी मुंबई का है जो कि दस हज़ार का चार लोगों का है जी जी और यहाँ राजस्थान माउंट आबू का है जो कि छः हज़ार का है तीन लोगों का है जी जी जी पाँच लोगों का है हाँ वो कुछ नहीं बस दो एक हज़ार रुपये एक्सट्रा लगेंगे बस और कुछ नहीं

हाँ जी यहाँ पर हम हैं तीनों लोकेसन पर आपको बाय ट्रेन पहुंचाएंगे खाने पीने का हाफ हो जाएगा हमारी तरफ़ से बाक़ी आपको देखना पड़ेगा

जी सब जगह चार दिनों का है जी जी जी

डिस्काउंट का ठीक है आप आजाइएगा तो मैं अपन बैठ कर बात कर लेंगे इसके बारे में और जी जी जी मैं आपको वाट जी आपको मैं मेसेज कर दूँगा अपना एड्रेस है ना हाँ एकूरेट एकूरेट कर दूँगा

जी जी बिल्कुल बिल्कुल बैठ कर बात करते हैं अपन ओके ओके ओके जी जी सर